घणे ई गाम जा किस्सा न्यूस में मीडिया में ॾेखारिया वेंदा आहिनि ॿुधाया वेंदा आहिनि अख़बार में छापजंदा आहिनि पर जाम सारी ॻाल्हियूं आहिनि जीअं त किसान खे ॿारहं महीना सभई महीना हिकु जहिड़ो प्रॉपर खादो न मिलंदो आहे उन्हनि जा ॿार स्कूलनि में न पढ़ी सघंदा आहिनि जीअं त असां पढ़ंदा आहियूं जाम सारी ॿियूं ॻालियूं आहिनि जेके जीअण लाइ खपंदियूं आहिनि पर उन्हनि खे अवेलेबल न हूंदियूं आहिनि त उहे असां न्यूज़ में ॾिसंदा आहियूं पर एतरे हद ताईं असांखे उन्हनि जी गहरी सच्चाईअ जो अनुभव न थींदो आहे जेतिरो उहे पाण फेस कंदा आहिनि